गिरनार पर्वत हिकु अहिड़ो पर्वत आहे जंहिं ते चढ़ण खां पोइ हेठि ॾिसण सां बिल्कुलु दिलकश नज़ारो हूंदो आहे चारई पासा ईअं लगंदो आहे त ॼण गुलनि जी वर्खा गुलनि सां सजो पियो आहे हेठि ॾिसण सां वाता वातावरण जे अहिड़े सुंदरु नज़ारे खे वरी वरी ॾिसण जी मनु थींदो आहे नंढनि वॾनि पथरनि खे ॾाकणि जे पासे में ठहियल ॾिसण सां ईअं लॻंदो आहे त ॼण हिकु ॿिएं जे आधार ते बीठा आहिनि तीअं जीवन बि हिकु ॿिएं जे आधार ते हले थो नंढो वॾे खे ऐं वॾो नंढे खे कीअं हिकु ॿिएं खे साथु ॾेई करे ऐं हिकु ॿिएं जे टेके सां बीठा आहिनि इहो हिन मां पाणखे सिखणु खपे त गिरनार पर्वत जे चढ़ण तां पाण खे थोड़ो भउ बि लॻंदो हुओ पर पासे में ईअं पथर जी ओलय लॻण सां पाण खे भउ जी को बि इम्कानु न रहे थो